क'क्राजार ओनसोलनि सिङाव थानाय जोंनि बेरायनो मोजां मोननाय जायगाफोरा जाहैबाय जेरै क'क्राजार मोनसे टाउन गोदोहाय बिदि गिदिर गिदिर बिल्डिं गैयामोन ग्रोम ग्रोम गारि घ'रा गैयामोन दा गारि घ'राजों बेरायनो थाखाय बेरायफैयो दा जोंनाव दङ जेरै बिशाल बाजार इन्डिया सिटि लाइफ बिदियाव मानो बेरायो मानो फैनो मोजां मोनो मानो बेरायनो मोजां मोनो मानोना दा बेफोर जायगायाव गोबां गोदान गोदान बुस्थु मोनो जेनेबा मोनसे बायबा मोनसे फ्रि बेफोरनो मोनसे बायबा मोनसे फ्रि बिदि मोनो बेनि थाखायनो क'क्राजारआव दावबायनो बेरायनो मोजां मोनो गारि घरा आजिखालि गारि घरा दं मोनफ्रोमबो मोननो थाङि बुस्थुफोरखौ गामियाव मोनै बा गला फिसा फिसौफ्राव मोनै फिसा फिसौ द'खानफ्राव मोनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ क'क्राजार टाउन हिसाबै सिटि हिसाबै क'क्राजाराव मोननो थाङो बुस्थुफोरखौ मोनो बेनि थाखायनो क'क्राजाराव गोबां बुस्थुफोरखौ मोनो हिसाबै क'क्राजाराव बेरायनो एबा दावबायनो मोजां मोनो

ओरै बिशाल बिशालाव नोङो गस्ला गस्लाखौ नोङो जेरै नाइन्टिनाइननि वानफिफ्थिनि देरस' थाखानि जायगायाव नाइन्टिनाइनआवनो मोनो बिदिनो बेफोरनि थाखायनो दाना बे बेफोरबादि बुस्थु गामियाव गैया दा दखान गला फिसा फिसा जेरै बबेबा गामि बिथोरफ्राव गैया बे सिटि जायगायाव थायो सिटि जायगायाव बेनि थाखायनो सिटि जायगायाव थायो हिसाबै बेफोरबादि जायगायाव हाबनो मोजां मोनो गोबां मानसिया लिफ्ट गाखोनो मोनाखै जेखुनु नों बिशालाव दङ लिफ्ट गाखोनो मोजां मोनोनो मानसिफ्रा गाखोफेरै मानसिफ्रा बेनि थाखाय बेयाव फैनो गोनां जायो गाखोनो लुबैनायजोंबो फारसे गाननाय जोमनाय मोजां मोजां बुस्थु ब्रेन्डेड मालफोरखौ गामि फिसा फिसा एबा गला दखानफ्राव मोना बेखायनो क'क्राजारआव फैनांगौ जायो बेनिखायनो जायनि फलआव नोङो ट्रैन गाखोनो होन क'क्राजारआव स्टेशन क'क्राजारआवनो फैनांगौ जायो एबा बासखौनो होन गुवाहाटि थांनो क'क्राजारआवनो टिकेट कन्फार्म खालामफैनांगौ गासैबो बस्थुआनो क'क्राजारआवनो थाजोबनायखाय क'क्राजारखौ मोजां मोनो आरो आंबो मोजां मोनो दाख्लैबो बायदों आङो बिशाल माबायाव बाजार इन्डियाआव गस्ला हाफपेन्ट बेनिखायनो आंबो क'क्राजारआवनो फैनांगौ जादों होनबा आं बै जायगायाव मोजां मोनैनि थाखाय क'क्राजारावनो फैनांगौ जादों क'क्राजाराव मानोना ब्रेन्डेड माल थायो गामि सिङाव ब्रेन्डेड मालखौ मोननांगौआ गोब्राब जायो बेनि थाखायनो क'क्राजारावनो गासैबो बुस्थुखौ मोनो हिसाबै क'क्राजाराव फैनांगौ जायो बेनि थाखायनो क'क्राजारखौ मोजां मोननांगौ मोजां मोनो दिनै थाना एबा माबा मोनसे जायोबा थानायाव क'क्राजारावनो दिनै माबा मोनसे कर्ट कासारि गेलेनांगौ बेबो क'क्राजारावनो क'क्राजाराखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो फैनांगौ जायो बिनि थाखायनो क'क्राजाराव बयबो फैनो गोसो होयो एबा फैनांगौनि गोनांथि जायो एसेनोसै